हा दीपा डॉक्टर मैडम हलो मां कृष्णा थी ॻाल्हायां टोपराणी हां मूंखे आहे न डंदनि में हिकु न ॿिए ॾींहुं सूर थो पए उन लाइ मां छा कयां हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म अच्छा ऐं माउथ फ्रेश वापिरणो घुर्जे

हम्म हम्म हा अ ऐं पुछणो हुयो ॿाहिरि खाइण पीअण में छा ध्यानु रखिॿो आहे हम्म हम्म हम्म ऐं राति जो खाइण में छा छा ध्यानु रखिणो आहे

हा ऐं तव्हांजी दवाऊं कीअं वठणी घणे घणे टाइम में वठिणी अच्छा इहो डंदनि जो इलाजु कयूं पोइ फ़ाइदो थी वञे त पोइ घणे टाइम खां पोइ वरी ॾेखारणु अचूं तव्हां वटि हम्म हम्म अच्छा कोलगेट कहिड़ी कजे इन में

हा ठीकु आहे मैडम शुक्रिया तव्हांजो